मुंहिंजो नालो हनी आहे मां हालि ई में ऑनलाइन फ्लिपकार्ट तां जूता वरिता हुआ उन खे ॾाढी सुठी तरह सां ठाहिण में आयो आहे उहे जूतनि जी सूंहुं ॾाढी सुठी आहे मुंहिंजे पेरनि ते जूता ॾाढा जामु सुठा लॻनि था पेरनि में थकान बि महिसूसु नथी थिए जूता बि लंबे टाइम ताईं टिकनि अहिड़ा आहिनि ऐं स्टाइलिश बि आहिनि इहे जूता मूंखे हर सीज़न में सुरक्षित ऐं स्थिर रखनि था उस हुजे की बरसाति हुजे के सीउ हुजे मुंहिंजे पेरनि जो रक्षण करनि था मूंखे हीउ जूता ॾाढा वणिया अहिनि ऐं मां ॿियनि माण्हुनि खे बि चवंदसि की हीउ जूता वठनि